میرا پسندیدہ كھانا بریانی ہے اور میں اسے ہفتے میں ایک سے دو بار كھا لیتی ہوں میں اپنے گھر میں خود سے كبھی كھانا بناتی ہوں تو زیادہ تر بریانی ہی بناتی ہوں باہر جب بھی میں گھومنے جاتی ہوں تو بریانی ہی كھاتی ہوں چاہے وہ فیملی كے ساتھ ہو یا دوستوں كے ساتھ یا اكیلے میں جب بھی جاتی ہوں تو میں زیادہ تر بریانی ہی كھاتی ہوں كیوں كہ سب كو پتہ ہے كہ میرا پسندیدہ كھانا بریانی ہی ہے اور میں اپنی فریںڈ كے یہاں جب بھی جاتی ہوں وہ بھی مجھے زیادہ تر بریانی ہی كھلاتی ہے كیوں كہ وہ میرا پسندیدہ كھانا ہے اس لیے مجھے بریانی كھانا ایسی جگہ پسند ہے ایسی جگہ جہاں ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہو آس پاس میں پہاڑ ہو جھرنے ہو جہاں ہریالی ہو چاروں طرف سہانا موسم ہو مجھے ایسی جگہ بریانی كھانا بہت پسند ہے